ऑनलाइन इस्कूल ई शिक्षा ऐं कोचिंग ॿारनि जे जीवन खे तमामु घणो प्रभावित करे रखियो आहे ॿारनि खे टैम सां ऑनलाइन जे अॻियां वेहणो थो पए कंप्यूटर खोले करे पढ़ाई बि उन में ई थी थिए टीचर साम्हूं हूंदो ई कोन्हे बसि उहो चवंदो वेंदो आहे हुन खे खाली ॿुधिणो ई पवंदो आहे जेकॾहिं क्वेशन उन खे पुछिणो बि हुजे त वीचारे खे ॾाढो सोचिणो पवंदो आहे त आमू साम्हूं हिकु ॻाल्हाइणु हिकु ऑनलाइन में ॻाल्हाइण में ॾाढो फर्क़ु आहे रांधि रूंध करण बि घणो करे ॿार भुलिजी विया आहिनि मूंखे त लॻे थो अचण वारो टाइम अहिड़ो थींदो जो बसि इस्कूल में ॿार वेंदा ई कोन पंहिंजे कमरे में ई पंहिंजो इस्कूल ठाहींदा ऐं उहे अॼुकल्ह जीअं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अची चुको आहे या उन जे चकर में ॿार घर में ई वेही करे पढ़ाई कंदा आहिनि रांध कंदा आहिनि रूंध कंदा आहिनि इन करे उन्हनि जो शारीरिक विकास बि कोन थींदो